औ नोंथांना बे माबानि गामि खाथिनिनो आथसा नोंथां जोंहा माबा नै सुइसगेत हगारदोंमोननो दा ना हमैनो थांजागौमोन नामा नोंथाङा सोलाबोबा फैदो दानो होमबालाय दसे थानानै ओंखाम जाखांबाय नों माथो ओंख्रि संखो मोजांलै जोगोनारजों अमा जोंसो जाखागोन बे होमबाथ' औ जायो ओमफाय बे माबाफोरबो लाबोफा फासिफोरबो बेयाव एसे माबासै नामा होनानै ओमफाय ओरैनो औ नों सारग्रा जादो दे आं गोरोमसै फैदो होमबा दा माबासोआव एकथा देरथा सोआव आङो ओंखामखौ जानाया जाबायमोन ओमफाय माबायानो एसेल' जानाय जादोंलै आद्रासो होमबाबो जासिगौमोनदां आंना औ दे जायो जायो दे आं थांगासिनो माबा माबि आं बे न' खाथियाव माबा लायगोरनि जे लायगोरनि ओमफाय बेनि उनाव एसे खबाइफोर माबाफोर नागिरनानै लांसै जाया होमबा दसे थानानै औ दे गयआल खावनानै दोनदो दे दे